دراصل دو فون ہیں ایک تو ہے گوگل پکسل سکس اے اور دوسرا ہے گوگل پکسل سکس پرو دونوں گوگل کے فون ہیں دونوں کی وشیشتاؤں میں جو سملرٹی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فون ایک گوگل نے اپنے انوینچر اور اپنا ایک اپنے اپکرم میں بنائے ہوئے فون ہیں چونکہ گوگل فون کم بناتا ہے گوگل کے ہیں نا بہت سارے انیہ اپکرم ہوتے ہیں ان کے انیہ اپنی چیزیں بناتا ہے لیکن یہ جو فون انہوں نے لانچ کیے ہیں گوگل سیریز کے فون گوگل سکس اے سکس پرو اس طرح کے فون سیون بھی آ گیا تو یہ فون دونوں مولتہ ایک ہی سیریز کے فون ہیں لیکن ان میں مولتہ جو ڈفرینس ہے وہ ریم کا ہے یہ جو ہے وہ سکس اے کا جو میموری ہے وہ چھ ایک سو چھپن ہے اور پرو کی جو میموری ہے وہ بارہ دو سو اٹھاون ہے اور دوسری بات ان دونوں فون میں جو ایک سملرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں یہ اس میں ہوٹ رینج کا ایک بہت بڑا پربھاؤ ہے اس میں بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں یہ اور ہیٹنگ کا بہت بڑا ایشو ان دونوں میں رہتا ہے اور گوگل کی سب سے سندرتا یہ ہے دونوں فونوں کی یا جس کو کہیں کہ ان کی ایک سملرٹی کے آدھار پہ بات کریں تو ان میں جو گوگل کی ایک تو ایک بہت مطلب کیری کرنے کے لیے سب سے مطلب سودھا جنک ہیں آپ کو اس کے لیے اسودھا نہیں اٹھانی پڑتی بہت پتلے فون آتے ہیں اور دوسرا جو ہے ان میں سب سے سندرتا بات دونوں کے بیچ میں یہی ہے اور دونوں میں ڈفرینس ہے وہ ریم اور میموری کے ڈفرینس ہیں